हा मुंहिंजो कई दफा मुंहिंजो वञण थियो आहे चढ़ाई चढ़ाई जे जाते हुई जॻहनि ते जिते चढ़ाई हुई जीअं माता वेष्णो देवी ते ऐं कई बार मुंहिंजो वञण थियो त हुते चढ़ाई हुई ईअं त मुंहिंजे शौंक़ु त कोन्हे मूंखे कंहिं कंहिं चढ़ाईअ जो पर किन इस्थाननि ते मां वेंदो आहियां त हुते चढ़ाई चङी हुई हुआ कई मां त हुन मूंखे ॾाढो सुठो लॻो ईअं पियो लॻे की जेका ताज़ी हवा अंदरि वञे थी ऐं जीअं बद्रीनाथ ताईं मां थी आयो आहियां हुते अ ॾाढो माहोलु सुठो हुयो वरी चढ़ाई चढ़नि ते बि थोरो असांजो इहो तज़ुर्बो थियो त चढ़ाई चढ़ण में वरी लहण में वरी सुठो पियो लॻे अंदरि ताज़ी हवा पई वञे या मनाली साइड बि मां वियो आहियां त हुते बि थोरी चढ़ाई ते ऐं वञण जो मौक़ो मिलियो हुते वञण में ॾाढो सुठो आनंद जी प्राप्ती थी ऐं ॾाढो मन खे ॾाढो सुक़ून मिलियो ताज़ी हवा अंदरि वञे पई त ॿियो ॾाढो सुठो और ताज़गी पई महसूस थिए हिन करे सुठो लॻंदो आहे हिन चढ़ाई जो सफ़र तयार करण ते